म्हका चित्रकला करपाक खूब आवडटा वेगवेगळ्या तरांनी चित्रकला करतात कांय जाण कोळसो घेवन करतात कांय जाम क्रॅयोन्स घेवन करतात पेनान करतात पॅन्सीलेन करतात पूण म्हाका वोटर कलरान चित्रकला करपाक खूब आवडटा वोटर कलरान चित्रकला करपाक म्हाका तरेकवार तरेकवार तरेचीं ब्रशीज लागता दोन नंबर णव नंबर पांच नंबर आठ नंबर हे वापरून हांव चित्रकला करतां आनी चित्रकला करता आसतना सगळ्यांत इम्पोर्टंट म्हणजें कागद जो कॅन्वस आमी यूझ करतात पळय तो बरे कॉलिटिचो आसपाक जाय